हलो वैष्नो होटल मां था ॻाल्हायो मां तव्हां खे ऑडर ॾिनो हुयो वीहनि माण्हुनि जो लंच लाइ जंहिं में भींडियूं बेसण जी टिकी कड़ी दालि ऐं तव्हांजो पापड़ ॾही रायतो ऐं इहो तव्हांजो छा चवंदा आहिनि पनीर मखनि वाला ई मां तव्हांखे उहो मूं वीहनि माण्हुनि जो ऑडर ॾिनो हाणे माण्हू घटि था अचनि हाणे ॾह माण्हू था अचनि त मां तव्हांखे रिक्वेस्ट थो ई इहो इहो थो कयां त तव्हां महिरबानी करे इह हिन ऑडर खे केंसल करे खाली ॾहनि माण्हुनि लाइ कयो वधीक माण्हू न खपनि छो त सॼी रोटी वेस्ट वेंदी त महिरबानी करे इहे शयूं खाली ॾहनि माण्हुनि जे लाइ मोकिले छॾियो ऐं पैसा भले हिते तव्हां अची वठी वञ जो